तबियत खराब होयत छनि तऽ डॉक्टरेके पास जाइ छनि तखन डॉक्टर दबाइ दय छथिन तऽ दय छथिन तऽ बहुत अच्छा ठीक होय छनि मगर कहैत छथिन की चावल कनि कम खाय लऽ रोटी जास्ती खै लऽ एहिके लेल हर घरमे अखन बहुत तबियत खराब चलि रहल छनि बहुत तबियत खराब हो रहल छै हर आदमी तऽ डॉक्टरेके पास दौड़ रहल छै जाबे डॉक्टर से नहि जयथिन ताले हुनकर दुःख दूर नहि हेतै एहिके लेल डॉक्टर कन जाहे पड़ैत छै केकरो बोखार लागल केकरो माथा दुखायल केकरो पेटमे दरद हो रहल हय तऽ सब तऽ डॉक्टरेके पास जेतै बहुत बहुत अच्छा से डॉक्टरो छथिन तऽ काम चलाउए डॉक्टर गाँव घरके तऽ काम चलाउए डॉक्टर रहैत छै ने जे दू खुराक चारि खुराक गोटी देलक तऽ जाउ ठीक भऽ जायत फेन दोसरा दिन गेल तऽ ई सूइयो ले लू सूइए दऽ देलक बहुत डॉक्टर बहुत रहैत छनि

जेना हरा सब्जी खाय लऽ चाही आब जेना साग अखन बथुआके समय छै साग अखन बेचैत छै लोग कीनके खेतै बहुत अच्छा लगतै हरा सब्जी तऽ खा ही के चाही बथुआ भेलनि सरसो भेलनि ई सब अच्छा छै ठीक छनि बहुत अच्छा से चलि रहल छनि

इहे बात छै बहुत अच्छा